हम खाना पकबयके लेल चूल्हा पजारैत छियै आओर बाग घूमयके लेल हम बगीचामे जा कऽ गाछ वृक्षकेँ देखैत छियै गाछ वृक्ष की की स्थिति छै ओ हम देखैत छियै वनमे हम खेत खलिहान देखयके लेल जाइत छियै पौधाके स्थिति देख कऽ ओकरा पता लगाबैत छियै कि पौधामे की दिक्कत छै आओर ओहिके लेल हम फेर अपन कोइ ओकर विकासके लेल सोचैत छियै कि एकरा की जरूरत छै ओ फेर हम लऽ कऽ खेतमे छिड़कैत छियै मन्दिरके लेल जाइत छियै पूजा करैके लेल तऽ पहिनेसँ हम नहा धो कऽ पूजाके सामान लऽ कऽ तैयार करैत छियै आओर फेर मन्दिरमे भी जा कऽ पूजा पाठ कऽ कऽ प्रसाद चढ़ा कऽ चढ़ा कऽ ओकर बाद आ कऽ आओर फेर हम प्रसादके लोकोमे बाँटि दैत छियै प्लसमे अपनो ग्रहण कऽ लेली आओर ओहिके बाद सभ बहुत अच्छासँ ओकर पूजा प्रस्थान कऽ के ओकर बाद हम

रहैत छियै